हां स्विमिंग करने दे बडे़ सारे बेनिफिट न कि तैरना आं तैरना आंदा होऐ कुदै बी तैरी सकने आं साढ़ी हेल्थ ठीक रौहंदा फिटनेस रौह्ने आस्तै तैरने आस्तै स्विमिंग करने मतलब कि बहोत सारे बेनिफिट्स न जि'यां की अगर बैक स्विमिंग करगे अस ठीक रौहना ते साढ़ी हेल्थ ते थोह्ड़ा ध्यान दिंदे कि ठीक रौहंदे अस फिटनेस फिट रौह्ने अस मतलब कि स्विमिंग करने आं एक्सरसाइज ऐ इक स्हाबै दी इसी जेह्की अस करने एह् इसमें बी होर एह् मतलब स्विमिंग करने कन्नै साढ़ी ब्रिथिंग तुस कन्ट्रोल करने च हेल्प करदा ऐ असें मतलब जिसलै अस स्विमिंग करने छड़ी सांस लैने अस अंदर बाहर लैने उसी कन्ट्रोल करदा साढ़ी मतलब फेवरेट एह् ऐ कि पसंदीदा ओह् ऐ कि स्विमिंग ऐ मतलब अस करने बीच बिच बी बड़ा बहोत बड़ा मजा आंदा स्विमिंग करने कन्नै पोन्ड बिच मतलब लेक ओहदे बिच बी असें ई बड़ा मजा आंदा करने च जादातर स्विमिंग पूल ओह् सब तो स्हेई रौहंदा स्विमिंग करने ई स्विमिंग करनी होऐ ते उद्धर उद्धर अस पसंद ऐ स्विमिंग पूल बिच क्योंकि उद्धर थोह्ड़ी कम्पीटिशन इक स्पोर्टस बी ऐ स्पोर्टस केह् होंदी ऐ एह् स्विमिंग गी के इक स्विमिंग ओह् ऐ कि मतलब स्विमिंग इक स्पोर्टस बी ऐ कि तुस बच्चे बहूत सारे इंटरनेशनल खेलने ई जंदे मतलब स्विमिंग करने जंदे ते इ'नें केह् होंदा कि उत्थें बहूत जादा बेनिफिट होंदे इ'नें ई ट्रॉफी थ्होंदिया हाई लेवल बिच बच्चे जंदे ते स्विमिंग उप्पर कि करदे केह् कि एह्दे बिच मतलब कि बहूत सारे बच्चे जंदे स्विमिंग करदे कि ओह् स्विमिंग करना आनी चाहिदी कि अगर कुदै पानी आह्ली जगह् जाने उत्थें कुदै तुसें गी स्विमिंग आंदी होग तुस तैरी सकने ओ अगर तुस पानियै बिच पेई बी गे अगर ओह् गलती कन्नै पानी बिच पेई बी गे तुस गी तैरना आंदा होग ते स्विमिंग आंदी होग ते तुसें बचन होना नेईं थुआढ़ी उसी डुब्बने दा खतरा होंदा स्विमिंग करना बहोत जादा जरूरी ऐ स्विमिंग इ'न्ना जादा जरूरी ऐ कि तुसें सारा कुछ अच्छी तरह कन्नै आना चाहिदा कि बहूत बढ़िया तरीके कन्नै आना चाहिदा कि तुस स्विमिंग करना आनी चाहिदी हर बच्चे गी छोटे छोटे बच्चे गी आना चाहिदी ऐ ते छोटे छोटे बच्चे गी बी आनी चाहिदी क्योंकि बहोत बेनिफिट दिंदी ऐ स्विमिंग करना एह् सारें ई सखानी चाहिदी घर च एह् सारें गी सिखानी चाहिदी स्विमिंग करना पूरे मतलब एह् स्पोर्टस गेम ऐ इसी प्रमोट करना चाहिदा असें स्विमिंग गी कि छोटे छोटे बच्चे गी सारा हा जादा कि छोटे छोटे बच्चे पानी कन्नै बड़ा मजा आंदा उ'नें गी खेल्लनै गी ते उ'नें गी केह् करना पानियै कंढै घट्ट जान देना मतलब कि घट्ट नेईं जान देना उ'नें गी स्विमिंग सिखानी क्योंकि पानियै बिच जाङन इ'यै लग्गग डुब्बने दा खतरा नेईं होग उ'नें गी होर उ'नें केह् करना कि उ'नें स्विमिंग आनी चाहिदी करना स्विमिंग आनी चाहिदी कि उ'नें गी डुब्बने दा थोह्ड़ा खतरा होंदा होर अगर पानियै कंढै जाङन ओह् ते अगर उ'नें ई स्विमिंग आंदी होग ते उ'नें गी कोई डर नेईं रौहंदा जित्थें जाङन ओह् कोई उंदा कोई खतरा नेईं कोई डर नेईं कोई कुछ नेईं ओह् मजे कन्नै खेली सकदे पनियै बिच स्विमिंग स्पोर्टस इक गेम ऐ एह् बी गेम बिच फिर अग्गें आई सकदे ते फिर एहदे बिच बहोत बेनिफिट दिंदी ऐ स्विमिंग